एह् होलो आं भाइया तुस उबर आह्ले बोला देओ ते अच्छा अच्छा में उबर बुक करानी ही में इत्थै पोस्ट ऑफिस उधमपुर पोस्ट ऑफिस थमां बोलानियां ते तुस में जाना हा रामनगर जाना हा उधमपूर रामनगर ते तुस घर उबर लेइयै आई सकदे ओ इत्थै लोकेशन उप्पर पोस्ट ऑफिस जेह्ड़ा सैले तलाऽ कोला पिछड़ा ऐ उत्थै ते किन्ने पैसे लैगे तुस डेढ़ सौ रपेआ ते डेढ़ सौ कन्नै मिगी रामनगर जाने ते तुस अच्छा किन्ना टैम लग्गना तुसेंगी औने गी पंद्ररां मिनटें च पुज्जी औगे तुस पोस्ट ऑफिस किन्ना टैम लग्गना तुसेंगी ठीक ऐ ते पंद्ररां मिनट धोड़ी में इत्थै बेट करानियां तुस उबर लेइयै इत्थै आए ओ पोस्ट ऑफिस हैड पोस्ट ऑफिस खडोती होनी ते रामनगर गी जाना ते ठीक ऐ भाइया शुक्रिया शुक्रिया थोआड़ा